ہیلو آگرہ سِمکو کمپیوٹر جی مجھے موبائل کے بارے میں جاننا ہے موبائل لینا چاہتی ہوں میں تو مجھے اسپیشل جو مجھے موبائل چاہیے ویوو وی ٹوینٹی سیون فائیف جی جی جی مجھے اِس کے فیچرز ڈسکاؤنٹ ای ایم آئی ساری چیزوں کے بارے میں آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہیں مجھے تین مہینے میں کتنے کتنے کر کے دینے پڑیں گے اور چھ مہینے میں مطلب کون سا میرے لیے سہی رہے گا آپ وہی بتا دیجیے مجھے کم کون سے کم پیمینٹ کر پاؤں گی زیادہ نہیں کر پاؤں گی اِس میں ملے گا مجھے اچھا اور مجھے اِس میں میموری بتائیے ان پٹ میموری کتنی ہے اور اِس کے ایکسٹرنل کتنی اور اِس کا کیمرا کتنے میگا پکسل کا ہے اچھا بیٹری پک اپ اچھا ہے اِس کا اور یہ الگ کلر کون سے آ رہے ہیں اِس میں اچھا اور سر اِس کے ساتھ کیا کیا فری آئے گا اب میں دیوالی کے ٹائم گی تو اِس کے ساتھ اور کچھ فری نہیں ملے گا مجھے اور اگر میں اِس کو فل کے کیش پیمینٹ دوں فل کیش پیمینٹ کتنے کا ملے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں شاپ پہ آ جاؤں گی ٹھیک ہے